गोबर गणेश बोलते हैं जिसको हम गोबर से बनाते हैं और उसकी फिर पूजा करते हैं उसमें बहुँत सारे फूल लगाते हैं फूल लगाने के बाद नारियल अगरबत्ती में उसकी पूजा करते हैं ख़ैर दूसरा अपना हो गया जैसे गणे गणेश जी हो गए गणेश जी को अपन जो मिट्टी रहती है तो मिट्टी को छनाते हैं छनाने के बाद में उसको सानते हैं सानने के बाद में जहाँ तहाँ से क्लियर करते हैं इसके बाद में गणेश जी को बनाया जाता है बनाने के बाद में गणेश जी को पेन्ट किया जाता है पेन्ट करने के बाद में जैसे एक गणेश जी जैसे इन्सान दिखते हैं जिस तरीक़े से एक गणेश भगवान जी दिखते हैं फिर चलकर अपने नवरात्रि में बोले तो दुर्गा जी को बनाते हैं तो दुर्गा जी को भी लिए फिर मिट्टी छनाकर और मिट्टी को जहाँ तहाँ से कि उसमें कंकड़ ना रहें कुछ ना रहे एक दम मिट्टी ही मिट्टी रहें जैसे तरीक़े से अपन वह मिट्टी को साना जाता है सानने के बाद में जो अपना पैरा रहता है पैरा से लपेटकर और सुतली रहती है सुतली में उसको कसकर और उसको लगा के इसके बाद में जहाँ तहाँ से मिट्टी को चिकना करके चिकना करने के बाद में मैया जी को बनाया जाता है और जैसे फिर उसको जैसे चेहरा बनाना है तो चेहरे के लिए और रूल्स बनाया जाता है रूल्स बनाने के बाद में इसकी जो पालिस रहती है आँख बनाया जाता है और मुँह बनाया जाता है और उसकी जो आँख की ऊपर की जो भौहें रहती है तो उसको भी बनाया जाता है फिर कान बनाया जाता है कान बनाने के बाद में मैया जी को साड़ी पहनाते हैं साड़ी पहनाने के बाद में इसके बाद में उसको कुछ पेन्टिंग किए क्लियर करते हैं